हमरा सनिके एतना धर्म छै कि सबके एकजुट आबि जाइ छी जइसे छठ होलै छठमे तऽ एकजुट हमरा सनि रहै छी मिलिके पर्व मनाबै छिए फेर दुर्गा पूजा भी होइ छै तऽ एकरोमे हमरा सनि एकजुट मिलिके पूजा पर्व मनाबै छिए ओकरामे नौओ दिन पूजा अर्चना करै छिए आरती करै छिए सब परिवार मिलिके फेर धर्म ही अइसनो चीज छै जे सबके एक दोसरासँ हमरा सनिके मिलाबै छै जइसे लऽ लए होली होलीमे भी एक दोसराके परिवारके हमरा सनि मिलै छी मिलै छिए खुशी मनाबै छिए एक दोसराके गुलाल दै छिए धर्म ही अइसनो चीज छिए जे सबके एकसाथ परिवारके जुटाकऽ राखै छै तऽ हमरा सनि धर्मसँ ही जुड़लऽ छी जे एतना उन्नति करलऽ छी आओर दुर्गा पूजामे भी हमरा सनि एकजुट मिलिके पूजा पाठ करैलए जाइ छिए मन्दिर उपासना करै छिए दुर्गाजीके इसीलिए धर्मसँ ही आदमीके उन्नति छै